اردو زبان کا استعمال کچھ اس طرح تبدیل ہوا کہ اس کے بولنے پڑھنے لکھنے والوں نے ہی اسے اس کے ساتھ امانت داری نہیں کی بلکہ خیانت کی اسی کے بولنے اور پڑھنے والوں نے اس کی زبان کو استعمال کرنے سے گریز کیا اور خاص طور سے دوسری زبانوں کا اثر تو پڑا ہی پڑا لیکن خصوصاََ ہم نے اس کے ساتھ بے وفائی کی جس کی وجہ سے اردو زبان آج سوتیلی زبان سمجھی جانے لگی ہے